हाँ मैंने दौड़ करने की समय वर्कआउट किया आजमाया है लेकिन फिर भी लर्निंग आजमायी थी इस आजमायी थी लेकिन दौड़ करते समय मेरे को जो स्वास्थ्य फिट है मेरा उससे ज़्यादा मदद मिलती है कि स्वास्थ्य मेरा इतना फिट है कि मैं दौड़ता हूँ तो मुझे सांस नहीं फूलती है पैरों से परेशान नही होता हूँ बहरहाल फिर भी मैं दौड़ता हूँ ज्यादा दौड़ लेता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द हो जाती है स्वास्थ्य फिर भी मेरा बना रहता है अच्छा रहता है स्वास्थ्य